भारत में कुछ लोकप्रिय योगगुरु में भगवान पतंजलि को माना गया है क्योंकि पतंजलि योग के प्रमुख गुरु माने गए हैं इनके योग सबसे लोकप्रिय है और इन्होंने स्वयं ने योग को करके बताया है कि किस प्रकार योग को करने से लाभ होता है इन स्वयं ने यह योग करके सिद्ध किया है इसीलिए हमें सबसे लोकप्रिय योगगुरु भगवान पतंजलि लगते हैं क्योंकि इन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि योग करने पर किस प्रकार हमारे शरीर मे तेज उत्पन्न होता है इन्होंने यह भी सिद्ध किया है कि देवीशक्ति हमारे शरीर के अंदर ही विधमान रहती लेकिन हमें उसे जागृत करना पड़ता है और जागृत करने पर किस प्रकार उसका तेज हमारे शरीर के अंदर आता है वह योग के द्वारा ही सिद्ध होता है अर्थात योग के द्वारा हमारे शरीर मे होने वाली कई प्रकार की जो विकृतियाँ हैं वह विकृतियाँ दूर होती है इसीलिए हमें योग करना चाहिए और इन्होंने योग के द्वारा कई प्रकार के असंभव कार्य को भी संभव कर के बताया है इसीलिए हमें भी और अधिक प्रयास करें और इन्होंने हमें यहीं प्रेरणा दी है हम शुरू से ही बचपन से ही जो है भगवान पतंजलि के योग को देखते आए हैं और इसके द्वारा हमने अब योग प्रारम्भ किया इनका योग सबसे अच्छे लगते हैं व योग करने से हमारे शरीर में कई बदलाव आए हैं इन्होंने एक बार जैसे की मूर्ति के द्वारा भी बताया है कि उसके मूर्ति में भी इतना तेज है कि हम सामने उन्हें जो है देख नहीं सकते अर्थात जब योग कर के मुड़ करने पर इनकी मूर्ति में इतना तप है तो वह तप किस प्रकार से होगा इसीलिए हमें यह सबसे लोकप्रिय योगगुरु रहे हैं और उन्होंने हमें कई प्रकार से प्रेरित किया है और हम भी चाहते हैं कि हम भी योग करके हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएं और स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें भगवान पतंजलि के किए गए पद चिन्हों पर चलें और हमेशा उनके पद चिन्हों पर चल कर जो है योग करें क्योंकि योग करने से हमारे शरीर के शारीरिक मानसिक एवं आध्यात्मिक तीनों प्रकार का विकास होता है एवं अच्छी बुद्धि का विकास होता है विकास के साथ साथ हमारे शरीर भी स्वस्थ रहता है हमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है इसलिए हमें योग करना चाहिए और यह प्रेरणा हमें भगवान पतंजलि के द्वारा दी गई

किस प्रकार हमारे शरीर से हम लाभ उठा सकते हैं और इसी प्रकार यह हमें प्रेरित करते हैं